मैया सुइथार बायदोंमोन जोबोद बेसेन गोसानि नाथाय बेसेनजों गस्लानि गुनजों गोरोबाखै ओरैनो खुन्दुङाथ' जोबोद गिदिर नाथाय गुदुं नङा आरो जोमनानै मोजां मोना बेखायनो बेखौ गाननो लाजिदों आं खुन्दुङाबो गोबां दाद नाथाय बिनि गुदुंथिया गैया आरो नुनायावबो बोरैबा बुस्राव स्राव नुयो बेसेनजों जोंनि हास्थायनाय बायदि गोरोबाखै बेखायनो आङो हायोबा बेखौ सोलायनोसो नाजादों दा मा खालामनाया मोजां जागोन सानदों र' प्रदाकखौ मोजां मोनाखै